दस्त ठीक करने के लिय हमारे गाँव में कुछ प्रचलित घरेलू उपचार यह है की दस्त या लूज़ मोशन सुनने में इतनी गंभीर समस्या नहीं लगती है यह एक आम समस्या है जिससे कोई भी पीड़ित हो सकता है दस्त होने पर आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है समस्या तब ज़्यादा होती है जब दस्त बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं इसे रोकना कठिन हो जाता है जाहिर है पतले दस्त शरीर का सारा पानी और पोषक तत्व एक झटके में बाहर निकाल सकते हैं इसलिए हमें दस्त के समय दस्त का सस्ता इलाज है छाछ छाछ पीना चाहिए हमें और दूसरा इलाज है दही और केला दही और केला खाना चाहिए हमें और तीसरा इलाज है सेब घी इलाइची और जायफ़ल यह सब चीज़ खाना पीना चाहिए जायफ़ल केला घी और इलाइची के साथ लेना चाहिए कच्चा केला भी हम खा सकते हैं इसके दौरान खसखस को हम पीस कर इसे खा सकते हैं इलाइची काली चाय नींबू का रस यह भी हम खा सकते हैं अनार खा सकते हैं सौंफ और अदरक पाउडर पीसकर हम खा सकते हैं इससे हमारी सारी तकलीफ़ों का हरण हो सकता है